जय झूले जाम ॾींहंनि खां पोइ आया आहियो मैडम हुकुमु कयो कीअं सेवा करे सघंदो आहियां तव्हांजी जाम मॉडल आया आहिनि हिन टाइम नवां पर मां ज पहिरों पुछी सघंदो आहियां त हाणे कहिड़ो मोबाइल यूस था कयो अच्छा अच्छा रेडमी में त हाणे जाम फ़िचर नवां नवां बि आहियां आहिनि त ॿियो तव्हां हाणे सोचे आया हूंदव भई तव्हांखे कहिड़ो टाइप में मोबाइल पोइ वठिणो आहे अच्छा अच्छा त काई बजेट इअं सोचे आहियां हूंदव तव्हां छो जो बजेट हूंदी त हुन हिसाब सां वरी मां तव्हांखे मोबाइल ॾेखारे सघंदुमि न अच्छा ऐं कोई कलर हीअं सोचे आया छो जो हिन टाइम हाणे कलर बि जाम आहियां आहिनि हिन मोबाइल में त मेटेलिक आहिनि ऐं जाइंट कलर आहिनि त कहिड़े हिसाब सां तव्हां एक्चुली ब्लू कलर ठीकु आहे ऐं इंटरनल तव्हां मैमरी सोचे आहियां हूंदव की इंटरनल मैमरी तव्हांखे घणी ताईं खपे मतलबु सिक्स जी बी खपे फ़ॉर जी बी खपे या टू फ़िफ्टी सिक्स रैम खपे त कहिड़े हिसाब सां तव्हांखे मां ॾेखारियांव ॾिसो ऐट हा मैडम मां तव्हांखे हिन खां वधीक सुठो थो ॾेखारियांव ऐट जी बी इंटरनल मैमरी टू फ़िफ्टी सिक्स रैम जो आयो अथव ऐं इहा मोबाइल में ख़ासियत इहा बि आहे भई इहो हेंग नथो थिए जल्दी पीस ऐं मार्केट में सभिनी खां वधीक थो हलेव ऐं हिन जी ॿीं हिकु ख़ासियत अथव भई तव्हांजो जेको चार्ज़िंग ड्रॉन थींदो आहे न जीअं जल्दी बैटरी लही वेंदी आहे उहा बैटरी बि हिन जी पावरफ़ुल अथव बेकअप सुठो अथव हिन जो बैटरीअ जो बि हा हिन जो घटि में घटि चोॾहं कलाक जो बेकअप अथव ऐं तव्हांजो स्कीन बि तव्हांखे हिकदमि फ़ॉर बॉय सिक्स जो स्क्रीन थो मिलेव फ़ॉटीन सिक्स बाय सिक्स जो ऐं क्लीअरिटी बि जाम सुठी अथव तव्हां यूस कयो त त तव्हांखे त ख़बर हूंदी तव्हांजी शइ कीअं आहे त हुन खां बेटर शइ इहा आईं अथव तव्हां पंद्रहं हज़ार छह सौ रुपए जो इहो अघु आहे ऐं हिन में मेटल ब्लू बि अथव मेटल ब्लू बि अथव शाइन ब्लू बि अथव जीअं तव्हांखे कलर खपंदा तव्हांखे मिली वेंदा

ठीकु आहे मेटल ब्लू में मां तव्हांखे ॾियाव थो ऐं इहा ऐट जी बी वारो ॾियाव तव्हांखे टू फ़िफ्टी सिक्स हिन में हिकु ॿीं बि ख़ासियत तव्हांखे ॿुधाइण मां भुलजी वियमांव हिन जो बैटरी पावरफ़ुल बेकअप आहे पर तव्हांजो बाक़ी जेका स्क्रीन क सिंक थींदा आहिनि न कन्टेक्स इहा ऑटो अथव ई हा त हिन में फ़िचर्स जाम सुठा आहियां अथव पहिरों खां ऐं हिन खां वधीक सुठो मोबाइल तव्हांखे न मिलंदो पंद्रहं हज़ार छह सौ अगरि तव्हां चयो त हेठि वारो बि तव्हांखे ॾेखारा भली अगरि तव्हांखे

जी जी जी मैडम असां वटि सभ सहूलितूं आहिनि तव्हांखे जीअं खपनि तव्हां करे सघंदा आहियो ठीकु आहे मैडम जय जय झूले